मुझे लगता है जो लोग ड्राइंग करते हैं ओ मानसिक रूप से ज़्यादा मतलब अच्छे होने चाहिएँ क्योंकि आपको ड्राइंग करने वक्त बहुत मतलब सोचना पड़ेगा अगर कोई नई ड्राइंग करनी है हो तो तो मतलब ओ ज़्यादा सोचना पड़ेगा ये होता तो अच्छा होता मतलब मिलाकर ये इससे मिला देते हैं हम ओ उससे मिला देते ऐसे मिला मिलाकर साबसे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं सारे दिन मतलब जितने दिन प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जो लोग ड्राइंग करते हैं ओ अपना जो मन में जो चल रहा है उसके बराबर जिसे अपने ड्राइंग या अपने कला में ओ प्रदर्शित कर देते हैं तो हम उनको मतलब उनकी ड्राइंग को देखकर हम जान सकते हैं कि ओ कैसे मतलब ओ उ किस मन भावना में है तो ये है कि फ़ायदेमंद की बात है अगर किसी का मन बहुत खराब चल रहा हे ओ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा तो ओ ड्राइंग कर ले मतलब ओ घूमाले अपनी मतलब जो आपके मन में है ना ओ ड्राइंग में निकाल दो ओ इससे आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी क्या अपनी मतलब मन की जो असुविधा है ओ ड्राइंग में चली जाएगी और ऐसे ही बहुत सारे कुछ है और मैं ड्राइंग से मतलब मैं जब ड्राइंग करती हूँ मैंने उससे सीखा धैर्य मतलब ड्राइंग करने वक्त बहुत बैठना पड़ता है भा मतलब सोचना पड़ता है बहुत कुछ नूतन करना पड़ता है तो मैंने तो ड्राइंग से ये सब सीख रही हूँ और सीख मतलब मैं बहुत सीखी ही थी और मैं अभी भी सीख रही हूँ